आमच्या वाठारांत धार्मीक उत्सव म्हटल्यार मल्लिकार्जून देवळाची जात्रा ही जात्रा दोन दीस आसतात पयली देवाची तरंगा तीन कडेन आसता एक आसाळें आसता दुसरें भटपालें आनी तिसरें खालवडें तिनी कडेन तरंगाची श्रृगांर केल्लो वता मागीर आमी देवाक मल्लिकार्जून देवाच्या दर्शनाक वता आनी ते बीन ढोल ताशें ह्या आवाजान आनी नाचत आमी देवाच्या दर्शनाक वतात तेन्ना वतात तेन्ना आमी घारापाय देवाक पांये पडून मुखार आमी मल्लिकार्जून देवाक देर्शन घेतात आनीक मल्लिकार्जून देवाक भेट घेवन आमचो पयलो दीस दिवजाचें भोंर अशें म्हणटात आमी मागीर आमी देवाक पांच फेरें मार मारतात आनी आमचो पयलो दीस जाता दुसऱ्या दिसा परत तींच तिनी तरंगां त्या तिनी जाग्यांर व्हरतात आनी दुसऱ्या दीस सकाळीं पांचांक अशें तिनी कडेन कौल प्रसाद जाता दुसऱ्या दीस आमी मल्लिकार्जून देवळा कडेन देवाच्या भेटीक वतात थंय देवाची भेट घेतात आनी मागीर थुंय एक सुमारेक पांचाक अशें कौल प्रसाद जाता देवाचो तो आमी घेतात आनी मागीर लास्ट आमची शिशारान्न अशें करतात तिनी तरंगा धरना आसतना ती उबीं रावतात आनी तिनी भगत तीन कडेचे आसाळें भटपालें आनी खालवडें देवाची हें कर देवाची पुजा करतात आनीक खरवज मारतात आनीक आमची जात्रा समाप्त जाता